खेतीके बारेमे बैसक्खा खेतीके बारेमे दू बेर मकइ होइ छै मकइ जेकरा बोलै छै मकइ एक बेर तऽ शुरू बैसाखमे कटि जाइ छै एक बेर जेठ अखाड़मे कटै छै मेहनत लागै छै बैसक्खामे तीन बेर पानि दै छियै तीन बेर खाद दै छियै पाँच किलो तीन किलो चारि किलोके दर से एक बेरमे किलो मिला जुलाके पूरा कत्ते कूटतै ओहिमे तीन बेर चारि बेर पानि दै छियै खाद दै छियै एक कट्ठामे दस किलो बारह किलो दै छियै दस किलो बारह किलो जेहेन बिहान भै जाइ छै मानिके ओ चालिस मन चालिस क्विंटल पैंतालिस क्विंटल एक बीघामे पचासो क्विंटल भऽ जाइ छै मकइ दस किलो बारह किलोके दर से ओकरा जे छै खाद पानि देब तीन बेर चारि बेर पानि देल जाइ छै ओहिमे जदी भऽ गेलै रौदा रौद भऽ गेलै कड़गर तऽ गड़बड़ा गेलै बारिश भऽ गेलै बेसी जादा तऽ ओ गड़बड़ा गेलै मकइ सूखि गेलै नहि भेलै घाटा लागि गेलै किसानके बहुत घाटा लागि गेलै मगर धानमे धान देखी एक से पाँच टका किलो अढ़ाइ सए टका किलो तीन सए टका किलो धानके बिरार बनबै छियै ओकर रोपै छियै रोपिके ओ धान होइ छै बारिश होतय तऽ चल जेतय सूखा रहतै गरमी धूप करतै तऽ सूखि जेतै किछु नहि हेतै घाटा लागि जेतै फुहारा पानि एतय धीरे धीरे धीरे धीरे पानि अयतै दस दिन पाँच दिन पर पंद्रह दिन पर बोलतै तऽ पानि से धानके खेती जे छै बहुत बढ़िआँ धान बढ़िआँ फसल बनतै बढ़िआँ बढ़तै ठीक ठाक रहय से आदमीके बाल बच्चा जे छै बाल बच्चा ठेकान से रहतै खयतै आ जदी पानि जादा अयतै तऽ भसि जेतै नै हेतै तऽ सूखि जेतै माल मबेशी सब काहि काटतै खाइ लए खौर लऽशए पानि लए गहूॅंम भेलै गहूॅंममे बढ़िआँ से फसल दै छियै बढ़िआँ से खाद पानि दै छियै तीन बेरके दू बेरके दू बेर कम से कम हमरा सबके पटबै छियै आ जैसेकि बालू छै धून छै दू से तीन बेर चारि बेर पटबै छियै खाद दै छै पाँच किलो सात किलो आठ किलो बारहों किलो दसों किलो दै दै छै अपना तब दै छै डेढ़ मन दू मन अपना एनाके जे छै जेहन खेती नगद ओकरा ओहेन फसल लागै छै ओहिना खाय छै ओहिना रहय छै हर फसलमे मूँग मूँगमे खऽर जादा भऽ गेलै बोरीए भुटका भए गेलै आ ओकरा कमाबै पड़ै छै बौउ करय पड़ै छै मूँगके तोड़य पड़ै छै गोट गोटके बीछऽ पड़ै छै मूँग नहि धरय छै उतना दस पाँच किलो भेल भेल नहि भेल नहि भेल ई भऽ गेलै रबिया फसल हरैया ढरैया फसल एहिके कोनो नाम नै नाम रहलै मकइ गहूॅंम नवम धानके दूटा तीन टा फसलके नाम छै एक साल बाद दू गो फसलके नाम छै बहुत धान मकइ इएह बला फसल कोनो लाइन नहि कोनो टेंसन नहि अय लै बहुत परेशानी छै वएह छै खेती बारी करय मे बहुत भीड़ भड़क्का भै जाइ छै ठीक छै